हा हेल्लो हा ॿुधायो हा मोहित थो ॻाल्हायां ॿुधायो तव्हांखे छा खपे रेट त असांजो कॉलेटी मथां रहंदो तव्हांखे कहिड़ी कॉलेटी में तव्हां हो ॿुधाए छॾियो त हुनजे हिसाब सां असां रेट ॿुधायूं हा आराम सां अची वेंदी तव्हांखे बैड कहिड़ी साईज़ में खपे सोफ़ा घणां सेटन लाइ खपनि केतिरा खपनि उहो ॿुधायो अच्छा अच्छा हा हा उहो त सभु मिली वेंदो तव्हांखे ऐं कबट तव्हांखे कंहिंमें खपे लोहु जो खपे लकिड़े जो खपे अच्छा कबट अच्छा हा हा हा मिली वेंदो तव्हांखे तव्हांजो एड्रस कहिड़ो रहंदो अच्छा असांजी उते शॉप आहे उतां तव्हां डील करण लाइ ईंदव तव्हांखे तव्हांजे इन्हीअ नम्बर ते मां एड्रस सेंड करे लाहींदमि बाक़ी तव्हां विज़िट लाइ कॾहिं ईंदव उते अच्छा त हा ठीकु आहे मां हीअ नम्बर तव्हांखे वॉटसप करे लाहींदमि ऐं जो बि फर्नीचर आएगा पंज छह फ़ोटो हे नम्बर ते वॉट्सप करे लाहींदमि जीअं तव्हां घर वेठे थोरो बहोत घणो डिसाईड करे लाहींदा की कहिड़ी रेंज में कहिड़ा कहिड़ा कबट खपनि कहिड़ी स्टाईल में खपनि त छा तव्हांखे आईडिआ थींदो उते वञी वधीकु तव्हां कंफ़्यूज कोन्ह थींदा त मां इनखे वॉट्सप करे लाहींदमि ठीकु आहे तव्हां जॾहिं बि फ़्री थियो अची वञिजो ॾिसणु लाइ हा न अच्छा मां उन हा हो त स्पेशल डिस्काउंट मिली वेंदो तव्हांखे हा हो स्पेशल डिस्काउंट मिली वेंदो तव्हांखे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे डन ओके हा हा